दिक्खो कि जि'यां अगर अस अपने इनवायरनमैंट गी हरा बरा रक्खने दी गल्ल करचै तां उत्थै सारें कशा पैहलें कम्म एह् ऐ कि उत्थै लाग्गै बन्ने आस्सै पास्सै जेह्के बूहटे लाने बडे जरूरी न क्योंकि बूहटे करी गै जेह्का साढ़ा वातावरण ऐ ओह् बची सकदा ऐ कन्नै हरा बरा रेही सकदा और जेह्की गल्ल ऐ है कि अगर साढ़ा वातावरण ठीक होग अस बूहटे लाह्गे ते साढ़ी जिंदगी जेह्की जेह्ड़ी ठीक होनी होर बी जेह्कियां जिंदा चीजां न पशु पक्षी न उ'नें ई बी इस चीज दा बडा फायदा होना कि'यां कि जेकर अस बूहटे नेईं लाह्गे तां उत्थै केह् होना कि उत्थै जेह्की आक्सिजन गैसां होंदिया ओह् घटी जंदियां होर जेह्के बडे सारे न ओह् बधी जानियां कार्बन डाइक्साइड बगैरा ओह् बधी जानियां जेह्कियां कि इक आदमी दे जीवन आस्तै ठीक नेईं न हून बूहटे गी जिन्ना हून अजकल कि चलै दा कि बडे सारे कनसट्रक्शना चलै दियां साढ़ियां बडे सारे कम्म चलै दे जियां कि कुतै रोड़ बना'रदे कुै कारखाने खु'ल्लै करदे ते कुतै होर जेह्के साधन न बने दे उत्थै केह् होंदा कि जि'यां रोड़ बनदे ते उत्थै बूहटा होंदा कटाब होंदा ते इंडस्ट्रियें च बी कुतै जगह् जगह् पलेन होआ करदी जां कुतै किश बी होआ'रदा उत्थै केह् होंदा कि बूहटे कटोंदे और बूहटे कटोने करी केह् होंदा कि होर जेह्के मतलब फायदा ते होंदा ऐ चलो अस भाई उत्थै कोई कारखाना खोह्लगे जां ओह् खोह्लगे ओह्दा नुक्सान बी बडा होंदा ऐ जि'यां अगर अस बूहटे कटगे उत्थै जेह्की आक्सिजन दी कमी होई जंदी और बूहटे दा होना बी जिन्ना आदमी दा होना जरूरी ऐ उन्ना गै बूहटें दा होना बी जरूरी ऐ जि'यां केि आदमी गी रौह्ने आस्तै आक्सीजन चाहिदी होंदी ते बूहटे गी रौह्ने आस्तै कार्बन डाइक्साइड होना चाहिदी ते इयां कि कियां कि साढ़े जेह्का इक सिस्टम ऐ एह् बडा बराबर होना बडा जरूरी ऐ ते बूहटें गी असें गी अगर अस कोई कारखाना खोह्ल्ल दे जां अस कुतै कोई रोड़ बना दे असें गी एह् लोड़ ऐ कि उत्थै जि'यां बूहटे केईं कटोंदे ते असें एह करना चाहिदा कि असें मते कोला मते बूहटे उत्थै लाने चाहिदे जिस करी साढ़ा जेह्का सिस्टम ऐ ओह् सिस्टम बराबर र'वै साढ़ी जेह्की ऐटमासफेयर जां इनवायरनमेंट गी कोई नुक्सान नेईं होऐ बिल्कुल इकदम बिल्कुल बराबर बने दा र'वै इयां टूरिजम दी गल्ल करचै तां हून जित्थै बूहटे छूह्टे लाह्चै शैल बूहटे लाह्गे जेह्ड़े कि मतलब साढ़ी जिंदगी उप्पर असर होना साढ़े जेह्के होर बी पशु पक्षी न सारी जिंदा रौह्ने आह्लियां चीजां न उनें गी आक्सीजन दा पूरा फायदा थ्होंदा बूहटे लाने कन्नै केह् होंदा कि बूहटें कन्नै इक साढ़ी शैल जगह् इक बनदी ऐ इक टूरिजम औंदा टूरिजम औग तां असें ते साढ़े इलाके दी बी तरक्की होनी लेकिन टूरिजम दे जेह्के तुस अफैक्टिव जेह्के कोई नुक्सान दी गल्ल करा दे टूरिजम केह् होंदा कि जि'यां साढ़ा बी दिक्खेआ जा तां बड़ियां सारियां जगह्ं न पत्नीटाप ऐ जां देरां इक प्हाडी ऐ उत्थै बी बडियां अच्छिया अच्छियां जगह् न उत्थै बडे सारे टूरिजम जंदे न सारे लोक जंदे न लेकिल ओह् लोक केह् करदे न कि जि'यां मतलब उत्थै जाइयै कोई अपना समान होंदा लैता दा खाने पीने दा जि'यां पानी दियां बोतलां होङन जां कोई होर चीजां होङन ओह् उत्थै अपने यूज करने दे बाद च उत्थै छोड़ी ओड़दे जेह्दे कन्नै केह् होंदा कि हून प्लासटिक दियां चीजां होंदिया इ'नें गी खत्म होने आस्तै डिकंपोज होने आस्तै बड़ा सारा टाइम लगी जंदा ऐ जिस चाल्ली केह् होंदा कि उनें जेह्का मतलब कि उत्थै केह् होंदा साढ़ा जेह्का एह् होंदा ऐटमासफेयर ऐह्दे उप्पर नुक्सान पौंदा बूहटें च उत्थै अगर गंद पाई ओड़ङन उत्थै टूरिजम केह् करदा कि पानी दियां बोतलां पानी पीयै उत्थै छंडी ओड़नियां बोतलां जां रैह्पर बगैरा उत्थेै सुट्टी गे ऐह्दे कन्नै केह् होंदा कि इनवायरनमैंट बडा सारा पोलूशन होंदा ऐ जि'यां आक्खी लैह्चै कि बडी सारी गंदगी फैली जंदी ऐ एह् जेह्की केह् करदी कि आदमी दे जीवन गी जां होर जेह्कि्यां सारियां जिंदा रौह्ने आहलियां चीजां न कुतै ना कुतै नुक्सान पजादियां न जां फ्ही केह् होंदा कि जियां उत्थै बोतलां सु'ट्टियै औङन ते टूरिजम केह् करदा कि उत्थै अपने खाने पीने दा समान सब किश सु'ट्टियै ते बापस चली जंदे ते केह् होंदा कि जि'यां बारिश होई जा तां पानी फ्लड्ड आई जंदा ते ओह् केह् होई जंदा कि सारा जेह्ड़ा गंद ओह् किट्ठा होई जंदा ओह् उत्थुआं दा रुढ़ियै ते कुतै नाले च पुज्जी जाह्ग बड्डे बड्डे नाले च उत्थै केह् होंदा कि जियां कि ओह् नाले च जियां कि दिक्खेआ जा जेह्की अंडर वाटर लिविंग होंदी मछलियां हुंदियां जां बड़ियां सारियां उ'नें गी बी नुक्सान पुजदा ऐ ओह्दा बड़े सारे मतलब गैसां होंदियां ते उं'दा बी जीवन जेह्का उस कन्नै मुश्कल च आई जदां ऐ ते टूरिजम गी केह् करना चाहिदा कि जदूं कुतै जां कुतै घुम्मने गी जंदे जेह्का ओह् समान होंदा लैता दा बिल्कुल ठीक तरीके कन्नै उसी इस्तेमाल करन इयां नेईं कि कुतै खाई पीऐ कुतै बी सुट्टी ओड़ेआ पता केह् होंदा कि कुतै ना कुतै साढ़े आदमी दी जेह्की जिंदगी ऐ कुतै न कुतै औह् नुक्सान पजांदी ऐ जि'यां कि अगर इंडस्ट्रियें च गै जि'यां होंदा ते उसदे ते जेह्का फ्लड्ड आई जाह्ग ते फ्लड्ड केह् करदा कि उत्थै बंदे गी ओह्दे च नुक्सान होंदा ऐ बडी सारी फसल तबाह् होई जंदी ऐ अगर अस बूहटे शूह्टे लाह्चै तां उस कन्नै बी बड़ा बचाऽ होई जंदा ऐ ते लैंड सलाईड जेह्की होंदी लैंड सलाईड बी बडी हद्द तक्कर घटी जंदी ऐ ते इस्सै कारण जेह्का ऐ एह् जेह्का साढ़ा असें गी अपना इनवायरनमैंट बचाना ते असें गी बूहटे लाना पौने बड़े मते थमां मते कि'यां कि साढ़े टूरिजम ऐ इ'नें बी थोह्ड़ा अपने आप च सुधार करने दी जरूरत है कि एह् चीजें गी स्हेई तरीके कन्नै इस्तेमाल करियै ते स्हेई जगह् जां कुतै साइड उप्पर सु'ट्टन नेईं के इ'यां गंद पाइयै चली जान